आं ओरैनो मोनसे समाव ओरैबादि उसुबिदायाव गोग्लैदोंमोन थेवब्लाबो आं मावनो गोनां जादों माने आं जेब्लानाखि लोमजानानै पेरालाइसिस जादोंमोन बे समाव मोनसे मा होनो खामानि फैदोंमोन जेनोबा सेनसास बे सेनसास खौ आङो उन्दुनानैबाबो मावनो गोनां जादों जिरायनानैबाबो मावनो गोनां जादों दा मावाब्लानो जाया दा हरनि समहालागैबो मावनो गोनां जादों माने हरनि बार'था एकथासिम मावनानै आङो माने खामानिखौ फोजोबनो गोनां जादों आरो दा बेवहाय आङो

बहुत समयसायाव गोलैदों माने जथेरनोबो हाया उन्दुथेरनोबो हाया बेफोरबादि समजों आङो समखौ बारहोनो गोनां जादों

बेनि गेजेरजोंब्लाबो आं खामानिखौ फोजोबदों खस्ट'नि गेजेरजोंब्लाबो